हेलो हाँ भैया मेरी बात ऊबर ड्राइवर से हो रही है ना हाँ मैंने एक घंटे पहले एक बुकिंग करवाई थी ऊबर से आधार ताल से रेलवे स्टेशन के लिए पर अब मैं आधार ताल से नहीं बैठ पाऊँगी कुछ कारण के कारण मैं आधार ताल की जगह कमानिया से बैठूँगी तो आप मुझे कमानिया गेट पर पिक करने आ जाइएगा ठीक है आप वहाँ आ कर एक बार कॉल कर लीजिएगा तो मैं आपको और वो स्थान बता सकती हूँ ठीक है सड़क के किनारे एक मंदिर है आप वहाँ पर मुझे लेने आ जाइएगा ठीक है आप पहुंच के एक बार मुझे कॉल कर दीजिएगा तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगी ठीक है आप कितनी देर में आ पाएंगे ठीक है ठीक है आधे घंटे बाद आप लेने आ जाइएगा ठीक है भैया ओके